बूक स्टॉल आतल्यान उलयता दामोदर बूक स्टॉल दामोदर बूक स्टॉलांतल्यान उलयता आमकां बूक ऑडर करपा जाय आसले

शिवाजी म्हाराजाचे बूक आसा बा हे बाळा साहेब टाकरे केन्नाशे मेळटले

आनी टुवॅल्त प्रिपॅरेट्री येयला ट्वँटी ट्वँटी फोराचे ट्वँटी ट्वँटी फोराचे टुवॅल्त प्रिपॅरेट्री येयला आं ते आनी पावन खिंड बाय रंजीत देसाय आंव एड्रॅस दिता म्हाका मेळटले आं कितले प्रायस अशे आसा पावन खिंड बी आनी तँत प्रिपॅरेट्री सुद्दां मागीर येवपाचे ट्वँटी ट्वँटी फोराचे आसा आं आनी ते शिवाजी म्हाराजाचे बुक्स सांगलें पळय ते कितले एक हजारा वयर आसा काय एक हजारा सकल आसा कमी जावपा ना कम् कितलेशे दिता डिसकावंट हां बरें बरें जालें इतलेंच ऑडर कर बरें